हय हांवेन डांस पार्टिसिपेट केला म्हटल्यार हांवेन कळशी डांसान पार्टिसिपेट केला तातूंत म्हजो फर्स्ट एक्सपिरियंस म्हटल्यार म्हाका स्टेज फियर आसलेलो स्टेजीर म्हाका भंय दिसतालो स्टार्टींग स्टार्टींग म्हाका खूब भंय दिसतालो ते कळशी पडत काय आनी कितें जायत काय हे हाचो सगळ्यांक भंय दिसता तसोच म्हाकाय भंय दिसतालो आनी जी नर्वसनस जाता डांस करतना ती सुद्दां आसलेली जी पदां चुकत काय जावं आनी कितें जायत काय अशें सुद्दां कांय वेळार म्हाका दिसतालें पूण डांस कॉम्पिटिशन हें म्हणटकीर सगळ्यांकूच भंय येतात तसो म्हाकाय भंय आसलेलो असोच म्हाजो एक्सपिरियंस आसलेलो